हमराके इलाकामे तऽ सब तरहके रिक्शा गाड़ी बस ऑटो आ ट्रैन सबके ब्यबस्था छै जाहिसँ कि हम सब ट्रेवल करि सकी सफर करि सकैत छियै जहाँ घुमनाइ यऽ परिवारके साथ पिकनिकपर जेनाइ यऽ हमरा आरके ओना प्लान बनिते रहैया जेनाकि नेपाले गेलहुॅं रहए पिछला बेर पूरा परिवारके साथ भैया भाभी आओर एगो दुगो भतीजा भतीजी यऽ आओर हम रहियै घुमि फिर कऽ अयलहुॅं वहाँके माहौल देखलहुॅं केहन यऽ वहाँके ब्यबस्था जेनाकि नेपालके बैरेज पर गेलहुॅं रहए पानिके कि ब्यबस्था यऽ पानि देखैयोमे कतेक सुन्दर लगै रहै ईसब भए गेल आसान भेल यऽ यही ट्रेवलके अथी सॉरी यातायातके साधनके वजहसँ पहिलेके टाइममे एना नहि रहै तऽ बड़ा कष्ट होइ रहै लोग एक जगहसँ दूसरा जगह जल्दी नहि जा पाबै रहै आइकाल्हि तऽ बहुत आसानीसँ हमसब एक जगहसँ दूसरा जगह जहाँ घुमैके मोन यऽ दोस्त यऽ कही भी जाइके मोन भेल रिस्तेदारेसँ मिलैके तऽ आसानीसँ बस टैक्सी ऑटोसँ जा सकैत छियै आओर ई के ब्यबस्था तऽ आइकाल्हि हर जगह बहुत बढ़िऑंसँ उपलब्ध यऽ आब आइकाल्हिके टाइममे बस टैक्सी आरके लिय इन्तजारो नहि करय परै यऽ घरसँ निकलै छी आ मिल जाइ यऽ जल्दिये तऽ जहाँ जेनाइ यऽ चलि जाइ छी